तारामंडल इक ऐसा भवन होंदा ऐ जित्थें खगोल विज्ञान दे रात दे आसमान कन्नै जुड़े दे मनोरंजन कन्नै ज्ञान वर्धक जेह्ड़े कार्यक्रम होंदे हैन ओह् आयोजित होंदे हैन ते जेह्ड़ा तारामंडल होंदा ऐ ओह् आम तौर पर इक विशाल प्रोजेक्शन स्क्रीन पर दस्से दा होंदा ऐ कि साढ़े जेह्ड़े तारे न ओह् कि'यां इस सेह्द पर जिसलै आंदे न ओह् कैहो जेह् लभदे न ओह् सिर्फ ग्रैह् निं होंदे ओह् सितारे बी होंदे न ते होर बी जेह्ड़ी साढ़ी आकाश च आकाश गंगा च होर बी जेह्ड़ी वस्तुआं होंदियां ना ओह् सारियां उस तारा मंडल च लभदियां न ते ओह्दी जेह्ड़ियां फोटुआं न ओह् सानूं उस अकाश तारामंडल च लभदियां न कन्नै जेह्ड़ा प्लेनेटेरियम होंदा ऐ उंदे च जेह्ड़े कार्यक्रम होंदे न ओह् कार्टून बी होंदे हैन पेंटिंग बी होंदी ऐ कंप्यूटर एनीमेशन च बी दसदे हैन ते वीडियो क्लिपिंग बी होंदी ऐ इंदे च स्पेशल इफेक्ट दा बी इस्तेमाल कीता जंदा ऐ भारत दे बिच टोटल त्रीह् तारामंडल हैन में उंदे बिचों इक च गेदा ऐं जेह्ड़े चार तारामंडल दे नांऽ हैन ओह् जवाहर लाल नेहरू दे नांऽ पर हैन जिंदे चों पैह्ली दा नांऽ मुंबई तारामंडल दूई दा नांऽ नई दिल्ली च ऐ तारामंडल त्रीऽ ई अपनी बैंगलोर च ऐ ते चौथी ऐ इलाहबाद च ऐ एह् चारो तारामंडल जेह्ड़े हैन एह् जवाहर लाल नेह्रू दे नांऽ पर हैन ते कन्नै एह् जेह्ड़े चार तारामंडल हैन जेह्ड़ी इक कोलकत्ता च इक चेन्नई च इक हैदराबाद च ते इक जयपुर च ते इंदा जेह्ड़ा पोषण ऐ ओह् बिडला घरानें आह्ले करदे हैन जेह्ड़ा कोलकत्ता च पैह्ला तारामंडल ओह् बिरला ताराघर ऐ देश दा पैह्ला तारागढ़ ऐ ठीक ऐ ते कन्नै मुंबई च ऐ जेह्ड़ा तारामंडल

गोटो जी एक्स उपकरण आस्तै इस्तेमाल होंदा एह् कुछ कुछ स्पेशल गल्लां हैन तारामंडल दे बारे च इ'नें तारामंडलें च पेंटिंग बी होंदी ऐ कार्टून बी होंदे हैन ताकि इसी होर जादा इफेक्टिव बनाया जाए ते लोकें दा मनोरंजन होऐ एह् साढ़े भारत च एह् टोटल त्रीह् हैन इस टाइम ते बाह्रले देशें च होर बी बड़े हैन शुक्रिया जी